پالتو جانور رکھنے کی ترجیحات افراد کے ذاتی انداز زندگی مزاج اور موقعہ پر منحصر ہوتی ہے کچھ لوگ بلندیوں والے علاقے میں رہتے ہیں اور کتا پالتے ہیں اور کچھ لوگ بلبل یا پھر چرند پرند یا رنگ برنگے پرندے پسند کرتے ہیں جبکہ دوسرے کسانی جانور یا مثلآٓ بندر یا بلی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں پالتو جانور رکھنے کی کرتے وقت اہم ہے کہ آپ ان کی دیکھ بھال کر سکیں ان کے خوراک صحت اور سیری کی ضروریات بھی پوری کریں اس کے علاوہ اپنے موقعہ کے مطابق جانور کی قسم منتخب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے